हैलो हैलो हां जी कौन बोला दा हां जी बिलकुल डॉक्टर साह्ब बोला दे अच्छा थुआढ़े चा बाद च सनागे होर थुआढ़े दंदें ई ओह् केह् होआ दा जां तुसें रूट कनाल करानी अच्छा ते भी ओह् फ्ही तुसें ई आन पौना ओह्दे आस्तै तुसें पैह्लें अपना नांऽ लखाना पौना ठीक ऐ ते थुआढ़े पैसे थुआढ़े लग्गी जाने कोई छे ज्हार रपेआ ते तुस जिस दो दिन च कराई ओड़ने आं रूट कनाल कराने ई लग्गे जंदे न इक दिन ते होई जानी ऐ ते अवा चलो कोई निं अस दिखगे तुस आएओ भी करी लैगे ठीक ऐ कोई निं तुसें ई टैम दे सनाई ओड़गे ते केह् हां ठीक होई जाङन हां खलोई जाह्ग नेईं लगदा ठीक ऐ भी तां ओके